आं गुवाहाटीयाव बेरायहैखांबाय आरो धिर बिलावबो थांखांबाय आरो भुटानावबो थांखांबाय आङो आरो गोबां लोगोफोरजों सेल्फ हेल्फ ग्रुपनिबो पिकनिक जाहैखांबाय आरो न'खर फेमिलिबो थांखाबाय आरो जोङो जयैबो गारि रिजार्भ लानानै थांदोंमोन आरो थांनानै फैबाय आरो आरो न'नि मानसिफोरजों गथ' गथाय फेमिलि थांबावबाय आरो थांबावगोन आरो जों बाहायनो पिकनिक जानानै जौ फेलायलायनाय सोरबाबा गोबाबोबाय सोरबाबा लामा लामा माबाबोबाय बिदिनो जोङो जयै थांदों आरो थांबावगोन गोजान जायगायावनो भुटानावनो थांबावगोन खनसेबाव आरो जों बाहायबो पिकनिक जाहैगोन आरो खनसे बेरायहैबावगोन माबायावबो गुवाहाटीयावबो जोङो जयैनो